जोंनि गामियाव हाबाखौ नायनानैबो लायनानै हाबा खालामनाय जायो आरो गोसथोलायनानैबो हाबा जानाय जायो हाबा हाबा जानाया एबा जोंनि नायनानै लाबोनाय हाबा जानायाव मोनसे न'खरनिफ्राय मोनसे न'खराव फैनानै हाबानि बिबान बिफैनाय जायो आरो बेखौ नायनानै लांनो बेखौ नायनानै लांनो गावनि न'आव लांनानै हाबा खालामहैनाय जायो हाबाखौ जोंनि ओनसोलाव जों मोननै रोखोमै खालामनाय जायो हिन्जाव गोदाननि न'आवबो खालामनाय जायो आरो हौवा गोदाननि न'आवबो खालामनाय जायो हाबाखौ खालामखांनायनि उनाव हराव अनला ओंख्रि खुरनांगौ जायो बेयो बर'फोरनि नेम आरो हाबा जानायाव हिन्जाव गोदाना दख'ना थावसि गाननांगौ हाबाखौ जुदि गोसथोलायनानै हिन्जाव गोदाना जुदि हौवा गोदाननि न'आव थाहैखायोब्ला गिबियावनो न'खरनियाव बिबान थाफैग्रोनांगौ सिखाव बिबान बेयो बर'फोरनि मोनसे नेम बेखौ थांखांनायनि उनावसो बर'फोरा जायबा गोसथोनानै थांदों बेयो हाबाखौ खालामनो हायो बेनि थाखायनो हौवा गोदाना जेराव बाथौनि सेराव जिरायनानै बेजों लोगोसे सासे जिरायफानानै साखि लानानै अनला ओंख्रि आरो ओंखामखौ हौवा गोदान आरो हौवा गोदानजों जिरायफानाय लोगोनो गाम्बारि हाथायाव खुरनानै होनांगौ जायो बेयो बर'फोरनि मोनसे नेम बेनि उनावसो बेनि हौवा गोदाननि जाखांनाय लाइयाव हिन्जाव गोदाना जाफिननांगौ जायो बर'फोरनि हाबानि नेमआ बाथौआव आरो ब्रह्म बेयो बाथौनि बेयो जोंनि बर'फोरनि हाबानि नेमखौ गोबाङैनो मोजाङै खुंलांनाय जायो बाथौआव साखि लानानै बाथौखौ गिदिंनानै जोंनि बर'फोरा हाबाखौ खुंनाय जायो